जोंनि बे जायगायावहाय जोङो गोबां रोखोमनि नाखौ जोङो मोनजोबखायो जोङो मोननाया बेनो मागुर सिंगि बामि आरो बोथिया फिथिख्रि मावा गासैखौबो जोङो हमनानै मोनजोबो आरो खांख्राइ आरो बिजों लोगोसे जोङो नाखौहाय जोङो गासैखौबो मोनजोबो आरो बे मोननायजों लोगोसे दानो गोबां गैयिफ्रा नाखौ हमनानैहाय फाननो थाखै सेसथा लायो आरो सेसथा लानायजों लोगोसे बिसोरो फानो ना मागुरा दुइस' थाखा आरो ना बामियाबो दुइस'थाखा आरो नास्राय नायाबो एकस' थाखा आरो बोथिया नायाबो एकस' थाखा आरो बिजों लोगोसे फिथिख्रि नाया पन्सासथाखा पवायै जोङो मोनो आरो मावा बेबो पन्सास थाखा आरो ना खावैफ्राबो एकस' थाखा पवा बेबायदि जोङो फाननानै मोनो गासैबो नाफ्रा दामगोसायानो होननानै जोङो मोनदांनो हायो आरो मिन्थिनो हायो दा बेवनो जों गैजायि गासिबो मानसिफ्रा ना फाननानै जानो थाखै सेसथा लायो आरो सेसथा लानानै बिदिनो बिसोरो नाखौहाय माबा फाननानैहाय न'खरफोरखौ हेफाजाब होयो बेनोसै